हँ अछि मिथिलामे सिंधीके कार्य जे बड कठिन छै ओ बहुत कम लोक के अबैत छनि जेकर बहुत तरहक डिजाइन होइ छै बहुत नीक छै देखबैयोमे बड नीक लगैत रहै छै तऽ ई छै जे लोकके सिखबाक चाही एकर प्रचार हेबाक चाही सब ई सिखै कठिन तऽ छै लेकिन नीक बड लगै छै सिंदी कढ़ाइ अछि कढ़ाइयक नाम होइया जाहि सऽ लोक अपन साड़ी स्वेटर बहुत तरहक सौल एहि सब पर करैत अछि बुनाइ आओर नीक लगै छै